میری اسکول لائف بہت اچھی رہی ہے بہت ساری یادیں جُڑی ہیں اُس سے مجھے یاد ہے جب اسکول وین آتی تھی میں اسکول وین پہ جاتا تھا اور کبھی کبھی وین نہیں آ پاتی تھی تو پاپا جو ہیں ابو جو ہیں ہمارے وہ ہمیں اسکول لے جایا کرتے تھے ہم دونوں بھائی کو میں ٹینکی پہ بیٹھتا تھا اور چھوٹا بھائی پیچھے بیٹھتا تھا تو کبھی کبھی اسکول کا جو گیٹ ہوتا تو وہ لگ جاتا تھا لاک ہو جاتا تھا کیوںکہ ٹائم اوور ہو جاتا تھا اِس لئے تو ابو وہ پرنسپل سے بات کر کے پھر گیٹ کُھلواتے تھے اور پھر ہم اسکول میں جاتے تھے اسکول جانے کا من تو نہیں کرتا تھا بٹ ابو امّی کی ڈر کے وجہ سے اسکول جانا پڑتا تھا تو ڈر من تو نہیں کرتا ہے کسی کا من نہیں کرتا ہے اسکول جانے کا بچپن میں بٹ جب آدمی بڑا ہو جاتا تب ریلائز ہوتا ہے کہ اسکول جانا چاہیے پھر ہم دوسرے کو یہ کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اسکول جایا کرو بچوں کو بولتے ہیں ہم اور تو اسکول لائف سے جُڑی ہماری یہ بات ہے کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو ہمارا لنچ کا ٹائم ہوتا تھا تو لنچ میں اُس میں ہمارے اسکول میں کیا ہوتا تھا کہ روٹی اور سبزی وغیرہ کھانے کا ہوتا تھا تو بچپن میں تو کسی کو من نہیں کرتا ہے کھانے کا روٹی سبزی تو اُس میں میں ممی کو امّی کو بولتا تھا کہ مجھے پاستہ یا پھر میگی وغیرہ چاہیے تو میں بہت ضد کرتا تھا بچپن میں بچپن میں تو سارے بچے ضد کرتے ہی ہیں کیوںکہ تو امّی نہیں دیتی تھی وہ اسکول سے پرمیشن ہی نہیں تھی تو تو امّی ایک دِن میں بہت ضد کرنے لگا تو امّی جو تھی ہماری پاستہ دے دی تو اُس دِن چیکنگ ہو گئی اسکول میں تو چیکنگ ہو گئی تو میں میں تو آدھا کھا چُکا تھا بٹ میں پکڑا گیا تو اُس دِن پیرنٹس میٹنگ ہو گئی پھر کیوںکہ بچے کہ کیا لے کر آ رہے ہیں تو پیرنٹس میٹنگ ہو گئی تو اُس میں پھر پرابلم ہو گئی پھر تو مجھے اُس دِن سے پھر گھر پہ بہت پٹائی وغیرہ لگی اور پھر پھر دوسرے دِن سے میں چپاتی وغیرہ لے کر جانے لگا اور اُس ایک بات اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو بہت زیادہ اسکول بیگ بھاری ہو جاتا تھا کیوںکہ اُس میں رات میں ہی روٹین کر لی جاتی تھی اور شوز وغیرہ میں ممی پولش کر دیتی تھی ٹائی وغیرہ اگر خراب ہوگئی ہے تو ٹائی بن باندھتی تھی اور رات میں ہی سارے روٹین دیکھ کر کے ہم روٹنگ سریا لیتے تھے اور اسکول بیگ بہت بھاری ہو جاتا تھا تو یہ سب بہت ساری کچھ کچھ یادیں ہیں جو ابھی یاد کرتا ہوں